دہلی میں جو میں نے اب تک ریسرچ کی ہے دو اہم امور پر میں اپنی رائے دینا چاہتا ہوں ہم کو اور اِس میں آرگنائز ہونے کی اور اِس میں اِس اِس پہلا اُس میں یہ ہے کہ ہمارے یہاں سے جو جینس بن رہی ہیں شاہدرا اور گاندھی نگر کی مارکیٹس میں ان کو ہم کو اس لیول پر ان کی کوالیٹی کو مینٹین کرنا ہے کہ ہم بنگلہ دیش کو ٹکّر دے سکیں اور ترکی کو ٹکّر دے سکیں اور ہم یورپ اور امیریکا کے مارکیٹ پر قبضہ کر سکیں تو یہاں کے میں حکومت تو یہاں کے کاروباری دونوں لوگوں کو توجہ دلانا چاہوں گا کہ وہ جو جینس کا جو پروڈکٹ ہے اُس کو اور اچھّا کریں اور بہتر بنائیں اور اُس میں کوالیٹی کو مینٹین کریں اور دوسرا جو ہے وہ یہ ہے کہ جو یہاں کے مصالحہ جات ہیں جو پرانی دلّی کے اندر موجود ہیں اُن میں مصالحہ جات میں ہم اُن کا جو ہے اُن کا پروڈکشن اچھّا کریں اُن کے پروڈکشن کو بھی ہم سعودی دبئی کویت جہاں پر بھی دنیا میں ورلڈ وائڈ ڈیمانڈ ہے ہم اّن کو بھی وہاں پر اچھّے سے بھیجیں اور اِس سلسلے میں ہم محنت کریں